हाँ बॉलीवुड और टॉलीवुड ने भारत में हर जगह फैशन के रुझानों को प्रभावित किया है ऐसी ही एक फिल्म आई थी जिसका नाम था के जी एफ जो की साउथ की फिल्म थी उसमें जो मेन किरदार है रॉकी उसने जो कपड़े पहने हैं मैं भी वह कपड़े सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश करी और उसका ड्रेसिंग स्टाइल कॉपी करने का कोशिश करा जिस हिसाब से उसने अलग अलग प्रकार के सूट पहने अलग अलग प्रकार के जूते पहने अलग अलग प्रकार के चश्मे पहने और जो परफ्यूम भी वो लगता है मैंने वो लगाने की कोशिश करी और कॉपी करने की कोशिश करी इसके अलावा वे जो बाइक भी चलता है वो बाइक भी मुझे बड़ी पसंद आई मैंने सोचा वो वाली बाइक ले लेता हूँ मैंने रॉयल एनफील्ड के शोरूम में जाकर वो बाइक देखी भी और मुझे बड़ी पसंद आई कुछ समय में सोच रहा हूँ बाइक मैं खरीद भी लूँगा इसके अलावा जिस तरीके से वो बातचीत करता है जिस तरीके से वह चलता है रियल लाइफ में भी जो वो एक इंसान है जो वो समाज के लिए बहुत कुछ अच्छा करते हैं वो सब करने की और वो सब मैंने फॉलो करने की कोशिश भी की